हिनजाव गोदान नायनो थांबा ओरै जोथोब बिदि बिदिनो गाननाय जोमनाय थाखा फैसा होयो आरो थोरसि सोरबा प्लेट गिलास होयो सोरबा थोरसि होयो सोरबा थौ साराय बायदिसिना होयो ओरै जेसे सिखारो ओरै बिदिनो जाथि खुरमाफोर बिबोनां जानाय बेवाइ जानाय बिखुनजो बिहाव जानायफोर बिसोरो बायदिसिना होयो आरो थाखा फैसा सोरबा बिदिनो अननानै सोरबा सना हरो बायदिसिना गाननाय जोमनाय हरो अननानै जिखिनि जोथोब सिखारो बेखौ हिनजाव गोदाननो हरफायो आरो जोबबाय दां ओमफ्राय बायदिसिना हरो नायनो फैयो जाथि खुरमाफोर जाथि खुरमाफोर नायनो फैयो हरो जाहोयो लोंहोयो नायै बेदरै सन्मान लायो मान लायो बिदिनो उन्दै गिदिर देरसिन दुइसिन बिदि सन्मान लालायो बिदाय लालायलायो बिदिनो हरो आरो जोबबाय दा